हम समाज को बताना चाहते हैं कि महिला पुरुष से बढ़कर होती हैं और उनसे कम नहीं हैं वहीं जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ भी कर सकती हैं लड़कियाँ दो कदम आगे भी चल सकती हैं और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रोक टोक हैं जो हमें मना करते हैं मना मन मना करते हैं कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो पढ़ने के लिए रोक टोक किया ज़ाता है की यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ हम लड़कियाँ हैं हमें भी पढ़ने का पढ़ने दीजिए हम भी पढ़ना चाहते हैं और लड़कियों को भी पढ़ाइए वो भी आगे बढ़ेंगी और लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं जैसे कि हमारे परिवार वाले हमें रोक टोक करते हैं हमें इन चुनौतियों से आगे बढ़ना पड़ता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें मना करते हैं हमारे ख़ुद के पापा हैं मना करते हैं ऐसा नहीं है ऐसा लड़की लड़का अलग होते हैं हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि लड़कियाँ लड़के और लड़कियाँ एक समान होती हैं कोई अंतर नहीं है लड़के और लड़कियों में एक जैसा व्यवहार करें जैसे कि हाँ कभी कभी माँ बाप भी लड़की को कम तो लड़के को ज़्यादा ऐसा नहीं लड़की और लड़के को एक समान रखिए लड़की किसी से कम नहीं है जो लड़के नहीं कर पाते वो लड़कियाँ करती हैं ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो लड़के नहीं कर पाते हैं लड़कियाँ करती हैं जैसे कि अब लड़कियाँ हर चीज़ में हैं हर कदम में हैं जैसे कि आई पी एस यू पी एश शी पुलिश आ सब कुछ लड़कियाँ हैं तो लड़कियों को भी वो हक दीजिए जो लड़कियाँ चाहती हैं लड़कियाँ आगे बढ़ें ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बहुत लड़कियाँ हैं जो पैसों की कमी की वजह से पढ़ नहीं पा रहीं लिख नहीं पा रहे हम समाज को बताना चाहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं पर समाज़ वाले कुछ न कुछ बोलते रहते हैं समाज हमें जगह कुछ न कुछ चुनौतियाँ दे ही देते हैं